प्रादेशीक वाठारांत आयज आमकां कोंकणी भाशेक तितलो भर दिना आप आपल्या प्रदेशांत आप आपल्या राज्याची भासा वापरतात कोंकणी भाशेंतल्यान तशें कांय जायना दुसऱ्या प्रदेशांत कोंकणी भास ही वापरनात कोंकणी भाशेक म्हत्व दिनात ते आपल्याच भाशेची उदरगत करतात कोंकणी भाशेची उदरगत करिनात कोंकणी ही थोड्याच प्रदेशांत वापरतात